अस अपनी गड्डियें केयर जेह्ड़ी ओह् सिर्फ उसी शैल पानियैं नै धोई शोईयै जां साबन सूबन मलियै शैन्पू शूम्पू मलियै तां उसी शैल लशकाइयै रक्खना सिर्फ एह् मतलव नी ऐ के तुस अपनी गड्डी दी बड़ी शैल केयर करा ने तुसें अपनी गड्डी गी असें अपनी गड्डी गी अच्छी अगर केयर रक्खनी ऐ तां उसी अगर तुस टाईम टू टाईम उसी नुआढ़ी सर्विस करा ने असी चला ने इक शडयूल बिच्च उसी चला ने नां कि जादै कुसै रगड़ने देआ ने जि'यां मन्नी लैओ अगर साढ़ी बाईक जिन्नी बी जेह्ड़ी बाईक बी अगर इक हत्थ रवै तां ओह् अच्छी चली दी और अस इक बाईक अगर चार बंदे उसी चला दे इक छड्डा दा दूआ चला दा त्रीआ चला तां उस गड्डी दी जेह्ड़ी बाईक दी उन्नी लाईफ जेह्की घटी'दी असैं बाईक गी जिन्ना बी होई सकै तां इक इक हत्थ रक्खना चाहिदा और इक हत्थ बाईक जेह्ड़ी बंदा अपना स्हाब दा अपने स्हाब कन्नै हर चीज़ उस दा रेस अपने हिसाब दी रक्खी ओड़नी क्लच अपने हिसाब दा रक्खा होना ओह्दी बज़ा कन्नै गड्डीये नुक्सान जेह्का बड़ा घट्ट होंदा और अस अगर इक बंदे देगे चलाने दूआ बंदा चलाग दुऐ बंदै अपने हिसाब दी रेस देनी त्रीऐ बंदै अपने हिसाब दी रेस देनी त्रीऐ बंदै अपने हिसाब दियां ब्रेकां दवानियां उस कन्नेै केह् होंदा गड्डी साढ़िया नुक्सान होंदा और केई बारी दिक्खेआ गेआ के अगर त्रीआ बंदा थुआढ़ी बाईक गी लेई गेआ मन्नेआ तुसैं अपनी बाईक कुसेई देउड़ी असैं कुसेई देउड़ी तां ओह् एह् सोचदा के केह्ड़ी मेरी ऐ केह्ड़ी मेरे बब्बै ऐ तां ओह् शैल करियै बाह्ंदा उस्सी के अज्ज थ्होई दी फ्ही परतियै पता नी थ्होंनी जां नेईं थ्होंनी तां उसी उन्ना रगड़ी लैंदा और गड्डियै मेन ऐ के कन्नै अगर तुस अगर चला ने ता गड्डी तुस सिंगल हत्थ रक्खो इक्क चीज़ दूआ सवारियां जादै नी ब्हालो अगर तुस इक बाइक दी सीट अगर दो बंदें आस्तै बनी तां हूजा बंदा तुसैं ब्हालेआ त्रिया बंदा कदैं नी ब्हालो बड़ी अमरजैंसी कदैं ब्हालना पवै तां कोई रोड़ दिक्खी लैनी कंडिशन केह् रोड़ दी अगर बड़ी खसता हालत ऐ रोड़ बड़ा कच्चा ऐ जां बड़ी बुरी हालत ऐ रोड़ दी कच्चा ऐ दुद्दल गारा जो बी ऐ चिक्कड़ बड़ा तां उसी जिन्ना होई सकदा घट्ट उन्ना चलाना चाहिदा होई सकै ता जिन्ना तुस पक्कै रोड़ चसाई सको उन्ना बैस्ट ऐ ते कच्चै रोड़ा शा जिन्ना होई सक्कै उन्ना परहेज़ करना तां गै थोआड़ी बाईक जेह्की थोह्ड़े दिन क'ड्डी सकदी और टाईम टू टाईम नोह्ड़ी सर्विस जेह्की ओह् बहुत जरूरी ऐ नोह्ड़ै बाईक गी इक तरीका होर बी बड़ा अच्छा चलाना के अगर नुआढ़ी तुस केयर अपना समझियै चलाग कोई के नेंई यार इस बाईक गी बी असें लैती ऐ एह् चार साल चलानी बी ऐ अगर सोचै बंदा नेईं यार में साल इक चलानी ऐ बेचुड़नी ऐ ते फ्ही उसी उस हिसाबा गै चलांदा बंदा ते उसी इस हिसाबा चलाना चाहिदा कि इक ते बड़ा ऐक्सिलेटर नी देओ बड़ी रेस नी देओ उसी हमेशा कंटरोल बिच्च चलाओ कदें मतलव गड्डिये गी अपनै शा बेबस नी होन देओ के नी हून मेरै कंटरोल शा बाह्र होई दी मेरै कोला ठकोई गड्डिये हमेशा दी लिमट दी जेह्की स्पीड ऐ उसी इक लिमट कन्नै चलाओ और दुज्जे दी गल्ल के इक टाईम बंदे एह्बी लगदा कदें कदें के यार बाईक जेह्की बंदा थक्की जंदा बड़ा मिकी अगर कोई दो घैंटा सफर करना होऐ मेरे तां में सोचना नेंई यार बाईक जेह्की बंदा थक्की जंदा कि के इन्ना जल्दी बंदा बड्डा सफर गड्डी च नी बंदा थकदा लेकिन बाईक चलांदा बंदा जेह्का थक्की जंदा की के बार बार ऐक्सिलेटर बार बार क्लच देआ दा बार बार क्लच दवा दा गियर पा दा उप्पर करा दा थल्लै करा दा ब्रेकां दवा दा मोड़ कट्टा दा तां ओह्दी बजह कन्नै बंदा जेह्का थक्की जंदा और दूई नेही गल्ल के तुस लम्बै रूट उप्पर कदैं जा ने तां असैं लम्बै रूट उप्पर इक गल्ल होर करना चाहिदी के बाईक गी सारै शा पैह्लैं दिक्खना के बाईक कोल साढ़ी बाईक बिच्च तेल किन्ना ऐ और असेंई अपनी जेह्की बाईक दी इक ऐवरेज़ पता होनी चाहिदी कि साढ़ी बाईक जेह्ड़ी किन्नी दी ऐवरेज़ देआ दी बीह् दी देआ दी त्रीह् दी देआ दी चाली दी देआ दी पंजा दी देआ दी कच्चै रोड़ै किन्नी दिंदी पक्कै रोड़ै किन्नी दिंदी असें ओह्दा पूरा पता होना चाहिदा ताकि अस जेह्ड़ै बी लम्बै सफर उप्पर जा ने ओह् असें पता होना चाहिदा कि किन्ने किलोमीटर सफर बनी सकदा पूरा औन जान किन्ना होई सकदा रस्तै कोई पटरोल पम्प ऐ जां नेईं ऐ तेल कुतै थ्होग जां नेंई थ्होग असैं उस हिसाबा तेल पाई लैना चाहिदा के साढ़ी गड्डिये इन्नी हारी ऐवरेज़ ते असें औन जान जेह्का राम कन्नै होई जाना इस बज़ा कन्नै तुसें कोई दिक्कत नी आनी रस्तै पटरोल पम्प होऐ नेंई होऐ और रस्ता कच्चा जां पक्का एह् बी दिक्खना पौंदा और कच्चा होऐ पक्का होऐ केंई बारी पंच्चर होई दा ऐ साढ़ा टैर ते असैं एह् बी दिक्खना के गड्डिये अगर साढ़िये टायर पैंचर होई दा असैं पैह्लैं गै पैंचर दा जेह्ड़ा समान अपनै कन्नै लेई लैना चाहिदा ता कि अज्ज कल जेह्ड़ी गड्डियें टायर अवा दे ओह् तकरीबन तकरीन गड्डियें तकरीबन जिन्ने बी टायर न नमें सारे जेह्ड़े न तां ओह् उनें पेचर जेह्ड़ा राम कन्नै लग्गी जंदा ओह् टयूवलैस्स टायर न सारे ते टयूव शयूव ऐ ते ओह् बड़ी कड्ढियै ते नुआढ़ा बड़ा स्यापा बनदा पर अजकल टयूव ऐ नी ऐ हून ऐ खाल्ली नॉर्मल तुस टांका मारो लाओ ते पंचर थोह्ड़ा लग्गेआ चक्कुऐ नै बड्ढेआ तुसें चल तेरी ता दवारा थुआढ़ी बाईक चलने आस्तै पम्प कन्नै ओह्दै आस्ता पम्प तुसैं अपनै कन्नै रक्खना चाहिदा गैर जेह्ड़ा हवा भरने आह्ला हवा भरने आह्ला पम्प अगर थुआढ़े कन्नै होग ते रस्तै कुतै बी थोह्ड़ी हवा घट्ट होई अगलै टैरे होई पिछलै टैरे होई ता तुस राम कन्नै भरी सकने ते तुसें एह्दी बी कोई दिक्कत आने जेह्के चांसिस नेईं औंदे और लम्बै रूट तुसेंगी जाना होग ते इक कम्म होर करना जरूरी अपनै आप गी बी तरोमतर रक्खना पौंदा लम्बै सफर अगर तुस जा ने तां ओह्दै आस्तै पानी थुआढ़े कन्नै होना बहुत जरूरी चाहिदा